में बडे तरिके दे पक्खरु दिक्खे दे है अपनी जिंदगी च पर में अजतक जेहडे़ पक्खरु दिक्खे दे हें ओह सारे मेरे इलाके दे गै हैन पर इक दिन में गर्मियें दे दिनें च बेठी दी ही अपने घर ते उद्धर दिक्खेआ ते इक बड़ी अजीब तरह दी चिड़ी साढ़े घर आई जेहड़ी मतलब कि साढ़े उद्धर बेठी दी ही बूहटे उपर असें बूहटा लाए दा हा आडू दा ते ते उत्थै बेठी दी ही ते ओह् चिड़ी जेहड़ी ओह् बड़ी निक्की जेही चिड़ी ही उस चिड़ी च जेहड़ी में जेहड़़ी ओह् चिड़ी दिक्खी ना बिल्कुल छोटी सारी ही में ओहदे कोला निक्की कोई चिड़ी दिक्खी गै नी हाले तक्कर ओह् चुप चाप बेठी दी ही जिसले में ओहदे कोल गेई ते उंहे चिड़ी ने मिगी दिक्खेआ ते तां बी हिल्ली नेईं अपनी जगह उपरा जगह दा क्योकि ओह् मेरे कोला डरा दी नेईं ही ओह् सोचा दी ही कि खरा में ओहदी दोस्त आं जां में ओहदी मित्तर ऐ पर में ओहदे कोल जाने दी कोशिश कीती पर जिसलै में ओहदे कोल गेई मिगी इयां लग्गा दा हा कि ओह् चिड़ी मेरे कोला झक्का दी ऐ फिर में थोह्ड़ी जेही पिच्छे होई गेई में आखेआ कि अगर जेकर एह् उड्डी गेई तां फिर में फिर में इसी परतिय नेईं दिक्खी पाना फिर ओहदे बाद मेरी मम्मी आई ते में मम्मी गी पुच्छेआ मम्मी एह् चिड़ी किद्धरा आई दी ऐ एह् में पैहली बार दिक्खी ऐ एह् चिड़ी मम्मी बोलदी कि एह् चिड़ी तूं अगर पैहली बार दिक्खी ऐ ते में बी पैहली बार गै दिक्खी ऐ पर मिगी इयां लगदा कि जेहडी ऐ चिड़ी ऐ एह् प्हाड़ी ल्हाके दा आई दे हे क्योकि इंदी एह् चिडि़यां जेहडियां होंदियां ऐ प्हाड़ी प्हाड़ी ल्हाके गै रौंहदी मिक्की निक्की चिडि़यां होंदियां ऐ प्हाड़ी इलाके बूहटे ज्यादा होंदे ते उत्थै पक्खरु बी ज्यादा होंदे न ते ओहदे बाद मम्मी ने मिगी सनाया कि कि साढ़े मेरे मम्मी दे मामे जिद्धर मेरी मम्मी दे मामे एह् उद्धर इक जनानी ऐ जेहड़ी प्हाड़ी इलाके दी उंनें इक मम्मी दी इक गल्ल सनाई ही कि एह् इद्धर बडे़ चाल्ली दे पक्खरु होंदे न ते में सोचेआ कि मेरा बी मन करा दे हे कि में बी एह् सारे पक्खरु दिक्खन प्हाड़ी इलाके जाङ पर मी ऐसा कोई मौका नेई मिला दा हा कि में प्हाडी़ इलाके च जाई पावां ओहदे बाद में सोचेआ कि ओह चिड़ी गी में दिक्खदे रवां में इयै जान्नेआ हा कि अगर एह चिड़ी चुप्प चाप बेठी दी ऐ शायद इसी भुक्ख लग्गी दी होऐ फिर में इसी थोह्ड़े सारे दाने दित्ते फिर में ओहदे बाद इसी पानी बी पिलाया ओहदे बाद ओह् बेठी रेही बडे़ चिरे तकर में उसी दिक्खदी रेही में आखेआ कि इनी अजीब चिड़ी पता नेईं कदूं लब्भनी ऐ लब्भनी ऐ बाद च मिगी में इसी दिक्खदे गै रवां फिर में उसी दिक्कने दी कोशिश कष्ट करदी रेही ओहदे बाद मिगी इक कम्म याद आया ते में ओह् करन चली पेई ओह जिसले में बापिस आई ते ओह् चिड़ी उद्धर नेईं ही फिर में थोह्ड़ी उदास जेही होई गेई में सोचेआ कि अगर एह् चिड़ी मिगी फिर नेईं लब्भी ते में इसी कियां दिक्खी पाना क्योकि में ते उस चिड़ी कन्नै बड़ा लाभ जेहा होई गेआ फिर इक थोह्डे़ दिनें बाद ओह् चिड़ी परतियै उद्धर आई ते ओहदे कन्नै इक और निक्की सारी चिड़ी ही में सोचेआ कि अगर एह् साढ़े इद्धर गै घोंसला बनाई लै ते इत्थै गै रौहन लगी पवै ते तां ते बड़ी शैल गल्ल ऐ ओहदे बाद में उत्थै अपने बूहटे अग्गै रोजे दे दाने पाने पानी रक्खना लगी पेई कि ताकि ओह् चिड़ी आई पवे में उसी दिक्खी पवां कि क्योकि में प्हाड़ी इलाके ते जाई नेई पाना अगर में प्हाड़ी इलाके नेई जाई पागी ते में इद्धर ही दिक्खी लेगी उस चिड़ी गी उस चिड़ी कन्नै ते मेरा इन्ना ज्यादा लगाव होई गेदा हा कि में अपना स्कूल दा होम बर्क बी नेंई करदी ही उनें जेहड़ी मम्मी दी मामे दे उद्धर दे जेहडे़ जनानी जेहड़ी प्हाड़ी इलाके दी आई दी ही ओह् उंहे मम्मी गी सनाया कि उत्थै बडे़ तरह दे अजीब अजीब पक्षी होंदे ना कुछ ऐसा होंदे ना जिंदी मुंडी बड़ी लंबी होंदी ऐ ऐऔर कुछ ऐसा होंदे ना जेहडे़ बूहटे कन्नै बूहटे कन्नै मतलब कि अपनी चोंज जेहड़ी होंदी ओह् बूहटे कन्नै मारदे ऐ

इंदी चिडियें दा नां ऐ चिड़ू इनेंगी उद्धर प्हाड़ी ल्हाके च चिड़ू आक्खदे ना एह् बरसाते दे दिनें एह् चिडू बडे़ ज्यादा आंदे ना खेलदे ना उद्धर फिर पता नेईं इद्धर शायद इस इलाके आई जंदे होने पता नेईं ओहदे बाद उद्धर प्हाड़ी इलाके सारे पक्खरु होंदे ना क्योंकि साढ़े इद्धर ते इन्ने पक्खरु नेईं लभदे इदर कां ते मोर बगैरा ते और कबूतर बी लब्भी जंदे कदें कदें तोते साढ़े इद्धर ते ज्यादा इयै पक्खर लभदे न पर ओह् जेहड़ी चिड़ी में दिक्खी न ओह् मिगी पैहली बार ही दिक्खी में ओह् बड़ी अच्छी चिड़ी ही जां मिगी बड़ी शैल लग्गी और ओह् उसी जेहड़ी छोटी हारी चिड़ी ही मतलब कि ओह् अगर बूहटे बिच पत्तरें बिच छप्पी बी जाए ते ओह् तां बी नेईं लभदी किसे गी पर में उस चिड़ी गी बड़ी देर तक दिक्खदी रेही फिर ओह् ओहदे बाद में उसी दिक्खना दिखदे दिखदे एह् सोचेआ हा कि अगर एह् चिड़ी अगर एहद कन्नै होर मत्तियां सारियां चिडियां इद्धर आई गेइयां तां साढ़े इद्धर बी बडे़ अलग अलग बडे़ ही बक्ख बक्ख किस्मा दे पक्खरु लब्भी जाने स्हानू उस चिड़ी गी चिड़ी दे ओर बड़ी ज्यादा प्रजातियां होंदियां ना इंहे चिडियें गी अपना घोंसला पाने च बड़ी परेशानी होंदी ऐ क्योंकि एह् बडियां छोटियां होंदियां ऐ ते एह् घट्ट चीज गै लेई सकदियां ना अपने मूहां च पाइयै ते में सोचा दी ही कि अगर इनें चिड़ी गी इन्नू इन्नू होंदी ऐ ते इंदे जेहडे़ बच्चे होंदे ऐ ओह् ते भलेआं गे निक्के निक्के होंदे होने ऐ मेरा इच्छा होई कि में इनें पक्खरु दी एहदी चिडू दी उसी दिक्खां जेहडे़ ओहदे च चिडू दे बच्चे होंदे ना उनेंगी में दिक्खां पर मिगी इयां लग्गेआ कि अगर में उनेंगी दिखगी ते फिर मिगी उद्धर प्हाड़ी ल्हाके च जाना पौना पर में सोचा दी कि अगर ओह् चिड़ी साढ़ै इद्धर ई लग्गी पवे ते तां ते बड़ी स्हेई गल्ल ऐ क्योंकि अगर इद्धर रैहन लेई पेई ते फिर ओहदे बच्चे होने फिर में उसी दिक्खना मेरी बड़ी मनो कामना मेरा बड़ी इच्छा ही कि में उंहे चिडियें गी परतियै दिक्खी पावां हून में मिगी लगदा कि अगर में मि कंदे बी मौका मिलेआ प्हाड़ी इलाके जाने दा ते में उनें चिडियें गी पक्का दिक्खना और और साढ़े इद्धर दे बडे़ सालें दे पक्षी ऐ साढ़े इद्धर और बी बडे़ किस्मा दे पक्षी ऐ किछ में नेंई दिक्खे दे ते किश में दिक्खे दे जियां मौर ऐ पैहलें में सोचदी ही बचपन च कि मोर बड़ा निक्का मोर उडदा नेईं ऐ पर इक बारी में जारदी ही खेत्तर मम्मी कन्नै ते उद्धर में दिक्खेआ मोर जेहड़ा हा ओह् उड्डियै ते डाली उपर बैठे दा हा जेहड़ा मोर होंदा ऐ एह् घट्ट उडान भरदा जेहड़ा एह् घट्ट गै उडान भरी सकदा ऐ क्योंकि मता नेईं उड्डी सकदा ऐ और जेहडे़ न्हाड़े पैर होंदे में मम्मी कोला इक गल्ल सुनी ही कि बोलदे ऐ लोक कि जेहडे़ मोर ऐ इक बारी गटारी ने एहदे कोला पैर मंगे हे ते मोर ने इसी अपने पैर देई ओड़े हे ते जेहड़ा उसी पैर देई ओड़े ते फिर बाद बेल्लै गटारी गी मोर दे पैर शैल लग्गे ते गटारी दे पैर है नी हे शैल गटारी ने अपने पैर ओहदे अपने पैर उसी देई ओड़े मोर गी ते मोर दे पैर उसी देई ओड़े गिटारी गी ते गिटारी दे पैर लेई लै ओहदे बाद आक्खदे गी जिसलै भी मोर खेंई खेंई करदा ऐ बर्खा बदल गरजदा ऐ फिर ओह् नचदा ऐ जेल्लै ते ओहदे नजर अपने पैरें उप्पर पौंदी ऐ ते इयां लगदा कि हां ओह् फिर रौंहदा ऐ सारे बोलदे हे कि अपने पैरें गी दिक्खियै दिक्खी ओह् रोंदा ऐ ते इयै करियै कि मोर मोर जेहड़ा ऐ एह् घट्ट उडान भरदा ऐ कन्नै इसी अपने पैर दी दिक्खयै बड़ा दुख होंदा ऐ मोर बड़ा शैल पक्षी ऐ कुछ मोर चिट्टे बी होंदे हे पर ओह्चिट्टे मोर होंदे जेहडे़ ओह् साढ़े इद्धर नेईं लभदे ज्यादा ओह् ज्यादा में ते जयादातर फोटो च गे दिक्खे दे चिट्टे मोर पर मिगी एह् हे नी पता कि ओह् रैहंदे कुद्धर ऐ होंदे कुद्धर ऐ ते ओहदे बाद जेहडे़ साढ़े इद्धर होंदे ऐ ओह् नीले होंदे जेहड़ी मोरनी होंदी ऐ ओह् बी केह् आक्खदे उसी ओह् बी शैल होंदी ऐ बड़ी ओह्बी बड़ी सोहनी होंदी ऐ मोरनी ते मोर साढ़े इद्धर स्हानू ते पता नेइऊंं लगदा कि मोर ते मोरनी किये जेहे होंदे ऐ पर अगर हां केंई कुछ होंदा होना ओहदे बाद जेहड़ी साढ़े इद्धर ऐ कां फिर ओहदे बाद साढ़े इद्धर लाके दे पक्खरु ऐ चिडियां गटारियां घुग्गियां ओर इक और में इक अजीब तरह दा पक्षी दिक्खेआ साढ़े इद्धर ओह्बी बड़ा लम्बां मतलब कि ओह् ना मिट्टी कलर दा मतलब कि मिट्टी कलर दा ओह् पक्षी ते ओह् पक्षी बड़ा ही हे बड़ा ही बड़ा ही इयां दिक्खने च इयां लगदा कि बड़ा डरावना ऐ पर ओह् पक्षी जेहड़ा में दिक्खेआ ओह् बड़ा शांत स्भाऽ दा इक जगह बेठी रौंहदा में उसी किन्ने दिन दा दिक्खी जारदी ही कि ओह् जेहड़ा मोर ऐ मोर नेईं जेहड़ा ओह् पक्खरु ऐ ओह् मतलब कि ओह मिगी ओहदा ते नेईं पता पर ओह् बी बड़ी देर तकर बैठी रेहा अपनी जगह में उसी दिक्खदी रेही फिर पता नेईं थोहड़ी दिन बाद में उसी दिक्खेआ पर ओह् मिगी हे नी लब्भेआ में उसी बड़ा तुप्पने दी कोशिश कीती ते और और बी बडे़ चाल्ली दे पक्खरु पक्षी होंदे ना जेहडे़ में अपने जिदंगी च दिक्खे न औऱ अग्गे बी कोई सारी में आक्खा नी कि अग्गै बी मि बडे सारे पक्षी लब्भन